میں نے ایک جینس منگائی تھی آن لائن آڈر پر وہ جینس بہت ہی اچھی تھی اس کا کپڑا بھی بہت اچھا تھا اور یوز کرنے میں بہت ہی اچھا رزلٹ آیا اس کو اس کو فائف اسٹار آدمی نے فیڈ بیک دیا کپڑا بہت اچھا تھا کمپنی بھی اچھی تھی واشیبل دھونے کے بعد کلر بھی نہیں چھوٹا اس کا بہت ہی اچھا کپڑا تھا بہت ہی اچھی کمپنی کی تھی وہ کوالٹی بھی بہترین تھی اس کی